जों सिगाङाव हालेवनाय समाव अखानायै फुंआवनो गोदोनासिम ग्रोब जायोमोन आरो एसे दै बाना जायोब्लानो सानस्रिनांगौमोन दै सानस्रिनाया सा सा सानस्रियो सा सा आथिंआ अबयसे दैआव थायो मानसिया सा सा थाङो खर'नि गामसा गोरान गोरानैनो थाङो बोरिसिम बारनायाव बेनिफ्राय जेला बोरियाव मोनहैयो होनब्ला गामसा गस्ला गानस्रांनानै हाल होलाङो बिनिफ्राय हालेवहैयो

जेला नाखि एगार'था साराय एगार'थासो जायो होनब्ला जों हाल हगारो हाल हगारखांना फैनानै मोसौ खायो खाफैयो मोसौ हालुवाखौ बिनिफ्राय ओंखाम जाफैयो न'आव ओंखाम जाखांनानै आदाघन्टासो उन्दुग्लांनानै आरो ग्रोब आलि खोनो थांफिनो बिबादिनो जों सोलिबोनानै दिन थांबोदों गोदो गोदाय बेवहायनो सानस्रिनो गोरों जादों जों दै लोगो लोगो बारनांनायावनो दाथ' मा बुंबावनो जों गोदोनिफ्रायनो हालेवनानै जाबोग्रा हालेवनायाव बहुद खस्थ' मोनबोदों दैबो सानस्रिनांदों आरो बिनिफ्राय हालेवनानैबो जाबोनांदों जों आलि थालि खोनानै रायजो जाबोनांदों माइ गायदों फुदों बहुद खस्थ'यै दिन थांबोनांदों जों दा सरखारनि अननायाव दैबो बारनांला सानस्रिनांलाबो सहस जाबाय दानि संसार जानाया जोंनि बादि जायासै